बिहार राज्यमे शिक्षा व्यवस्थामे बहुत जल्दीसँ बहुत बढ़िऑं सुधार भेलै हँ एकर बुनियादी ढांचा जे छै ओकरामे भी सुधार भए रहल छै एहि सब विषयमे सरकारके जे भी पहल छै प्रधानमंत्री पोषण योजना होइ या साइकिलके योजना होइ एहि सबसँ लड़की जे छै से विद्यालय से जुड़लै हँ तऽ एकरा ई कहबाक यऽ जे दोसर राज्यके तुलनामे बेशक हमर साक्षरता कम छै लेकिन आब जे छै से ई रेसियो बहुत तेजीसँ बढि रहल छै तऽ एकरा सब कऽ बढ़िऑं जेना सिर्फ छै कि सामने लेबाक ई प्रयास होना चाही कि हमसब नीक काम कए रहल छियै सरकारके पहल बढ़िऑं छै शिक्षक शिक्षिका भी विद्यालयसँ जुड़ल छै आओर बच्चो जुड़ि रहल छै तै दुआरे